हेलो नमस्ते बोलिये कैसे हैं हाँ ठीक छी हमरो इधर ठीक छै मछरी हमरा इधर चारि पाँच प्रकारके छै बुझलियै रूपचन होइ गेल जासर हो गेल रहु हो गेल गैञ्ची हो गेल हाँ टेङ्गरो छै ओहो सभ छै मतलब कोन ओहो सभ छै जरूरी कोन चीज के छै अहाँके ओ ओहिना नहि हम तऽ समझली काज छै कोनो हाँ हाँ उ तऽ बात छै तऽ अपना इधर तऽ अपनो इधर तऽ मछरी होइ छै कि हाँ तऽ अहाँ इधर कोन मछरी होइ छै ओ केना रेट आर छै वएह ओ तऽ मछरीके केना रेट लागै हय जेना रेहु उहु होल ओकरा आरके ओ आ बोलली कि गैञ्चीके केना रेट हय अहाँ नहि नहि हमरा इधर तऽ तनि कम हय अढ़ाइ सए तीन सए मिलै छै आओर ओइमे झि ओ कहली झिङ्गा माछ होइ छै एगो झिङ्गा हमरा इधर नहि मिलै छै अहाँ इधर मिलै छै कि ओ तऽ ओकर रेट सभ किछु जादा होत ओ हाँ ओइसन हमरा इधर तऽ नहि मिलल हय बुझलियै नहि मिलै ओ तऽ मतलब अहाँ एने तऽ मार्केटमे मिलै हय नहि कि मार्केटमे मिलै हय आओर बोलली आओर एगो आर माछ होइ छै कि ओकरा कथी कहै छै जासर बोलै छै सही हाँ तऽ ओ उ कैसे हय ओ दू सए रुपैये किलो हय मेहङ्गा हय ओ नहि हमरा इधर तऽ डेढ़ सए रुपैये छै एक सए बीस छै ओ हमरा इधर रेट कम छै कुछ समझलियै